हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम को मानती भी है लोग नहीं भी कहते हैं और बच्चे आने वाले समय के बच्चे करेंगे की नहीं करेंगे हमारे अगल बगल के लोग भी हम मानते है भगवान को दुर्गा जी को और कुछ लोग भी नहीं मानते युवा पीढ़ी आने वाले समय में मानेगी की नहीं मानेगी मैं समझा के ही जाएगा की सांस्कृतिक हमारी प्रथा है पढ़ना चाहिए आने वाले समय में पूजा पाठ अच्छी चीज है